हमने भैंस रखा था भैंस मलब अच्छी से अच्छी बढ़िया बढ़िया वाला भैंस रखा था वह भैंस का हमने खिलाना पिलाना सुबह शाम खिला पिला कर उसको दूध निकालता था दूध निकाल कर तो मैं उसको सप्लाई करता था कुछ घर पर रखते कुछ सप्लाई कर कर सप्लाई करके उसको चूनी खरी भी ला कर खिलाता था उसको फिर सुबह उठ कर उसको खिला कर हर हर खा ले तो उसको हमने हटा दिया दूरी पर वहाँ पर दूरी से हटा कर तो जब फिर खाने के टाइम हुआ तो उसको मैं नाद में लगा दिया खाने के लिए वह भी नाद से फिर खा लिया तो उसको हटा दिया हटा कर तब उसका सकल सकल गोबर हटाया गोबर हटाने के बाद ता हमने उसका सफ़ाई ओफाई कुल कर दिया कइले के बाद ता फिर नाद में लगाया नाद में लगा कर खिलाने लगा खिर खाके खरी है चूनी है पशु पराग है सब खिला पिला दिया खिलाने पिलाने के बाद तब फिर हटा दिया उसको हटाने के बाद तब फिर हमने उसको दूध निकाला दूध निकालने के बाद सब धइ कर उसका दूध और दूध रख दिया दूध रखने के बाद और सप्लाई कर दिया उसका दूध सप्लाई करने बाद तब फिर हमने फिर गाय मलब बान्हा एक ठे गाय बढ़िया से बढ़िया बाना गाय तो गाय कने छोड़ा बान्हा छोड़ बान्ह कर उसको गाय के दूध निकालता था वा पहले पहला नंबर तो उसका जगह साफ़ करे थे जगह साफ़ कर के तब उसको हमने फिर नाद में लगाया खाने के लिए खाने के लिए लगाया उसको खा लिया तो फिर उसको मैंने लाना हटा दिया टाइम पर फिर खाने के जब टाइम हुआ उसको तो फिर उसका हमने फिर सब लगाया नाद में खाने के लिए फिन खा लिए तो रात में उसको जब ठंडी लगने लगा तो ठंडी लगने लगा तो उसको एक बोरी का बोरी के चाट बनाया ओढ़ाने के लिए उसको ओढ़ा दिया बोरी अगल बगल फिन ओहु ना तो फिर अगल बगल धुआँ कर देते थे उपला लगा के उपला लगा के धुआँ कर देते जोकि मच्छर नहीं लगेगा उसको मच्छर नही लगेंगे एके अलावा वह भी तब फिर हमने फिर हमने यह भैं गाय का हमने गोबर का उपला बनाया उपला बना कर बेच दिया बेच कर कुछ बेचा कुछ घर पर रखे ऐसे उसके अलावा फिर बकरी रखा बकरी के घूमाना फिराना खिलाना उसको बेचना एसे कर कर एसे करके हमने सब करते थे और यह